हम सुनि तऽ हिन्दू धर्मसँ जुड़लो छियै आओर हमरा सुनिके ग्रन्थ छै गीता गीतामे श्री कृष्णके सार रहै छै जते भी हमरा सुनिके भगवान सब छै सब जे सीख देले छै गीतामे सब लिखलो छै श्री कृष्ण अर्जुनके बात लिखले छै जे वहां अर्जुनके समझेलकै सब चीज समझायल गेलो छै गीतामे गीताके ज्ञान जे पाबि लेतै वएह कहै छै जीवनमे ओकरो उद्धार भए जेतै हमरा सुनि पढ़ै छियै पूरा परिवार मिलीके सबे परिवारमे गीता पढ़ै छियै गीता पढ़ैके बाद हमरा सुनिके समझोमे आबै छै की सही छै की गलत छै की करना चाही नहि करना चाही सभसँ मिलके रहना चाही प्यार प्रेमके साथ रहना चाही ककरो सँ झगड़ा लड़ाइ नहि करना चाही बहुत अच्छा सीख मिलै छै आओर हिन्दू धर्ममे हमलोगके बहुत सारा मान्यता भी छै बहुत सारा देवी देवता छै सभै के पूजापाठ हमरा सुनि करै छियै लेकिन गीतामे जे ज्ञान मिलै छै ओ कोनो औरो धरममे नहि मिलै छै हमरा सुनि धरम सबसँ अच्छा छै आओर हमरा सुनि एकरासँ हमेशा जुड़लै रहै लऽ चाहबै